अॼुकल्ह जो जीवन सॼो बिजलीअ ते ई निर्भरु आहे असांजा सभ ई कम बिजलीअ ते ई निर्भरु आहिनि बिजली वञण सां हिकु मिंट बि जीवन गुज़ारणु मुशकिलु आहे अॼुकल्ह जा वापार हुजनि घर जा कोई बि कम हुजनि सभु बिजलीअ ते ई निर्भर आहिनि चाहे कपड़ा धुइणा हुजनि मोबाइल चार्ज करणी हुजे गाॾी हुजे सभु ई बिजलीअ ते ई निर्भरु आहिनि अकल्ह जा सभु वापारनि में बि अहिड़ी अहिड़ियूं मशीनियूं अची वियूं आहिनि जेके लाइट ते थियूं हलनि ऐं उन्हनि जे बिना सभिनि जो कम ई रुकजी थो वञे बिजली हली वञण ते असां मोमबती ॿारींदा आहियूं ॾीआ ऐं टॉर्चियूं बि ॿारींदा आहियूं रोशनी करण लाइ पर उहे सिर्फ़ु थोरी देरि लाइ ई आहिनि अॾुकल्ह त सभिनि वटि इनवेटर आहिनि पर इनवेटर बि लाइट ते ई चार्ज थींदा आहिनि ऐं इनवेटर में असां वधीक लोड खणण वारा सामान न हलाए सघंदा आहियूं ऐं इनवेटर बि टे चारि घंटनि खां वधीक त कम करण बंदि करे छॾींदो आहे इन करे लाइट ई असांजे जीवन जो अहम आहे लाइट जे बिना असां हिकु मिंट बि गुज़ारो करणु मुशकिलु आहे